जय झूलेलाल अगरि महाराष्ट्र में गणपति जो त्योहार जामु वॾे धूम धाम सां मल्हाए रहंदा आहिनि लोग ॾह ॾींहंनि जामु गर्दी हूंदी आहे महाराष्ट्र में हिन करे जामु माण्हू घर खां निकिरी न सघंदा आहिनि भीड़ भाड़ जे करे हिन करे महाराष्ट्र में टी वी चैनल वारा सभु सभिनी जेके लाइव दर्शन विझी रखंदा आहिनि ऐं माण्हू जेका न वञी न सघंदा आहिनि टी वी ते ई गणपति जो दर्शन करे रखंदा आहिनि उहे पूरा ॾह ॾींहं ई लाइव थी रहंदो आहे हिन खां पोइ विर्सजन जे ॾींहुं लाल बाग जे राजा जे बि जामु गर्दी हूंदी आहे त माण्हू उते टी वी ते ई दर्शन खणी ऐं उतां ई ॾिसी रहनि सघंदा आहिनि मज़ो वठी रखंदा आहिनि